मैं अगर तस्वीर के जरिए भारत की फोटो खीचूंगा तो मैं यहाँ पर जो अनेक धर्म हैं सभी धर्मों के लोगो को और उनका परिवेश पिन्हा करके एक फोटो खीचूंगा जिससे यह पता चलेगा कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है न कि दूसरा देश है और और भी ये चीजें मैं बताऊँगा कि भारत में बहुत सारे तरह की भाषा बोली जाती है और हर बीस तीस चालीस किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग परिवेश परिवर्तित हो जाता है और बोली भी परिवर्तित हो जाती है तो मैं जितने भी परिवेश हैं उन सभी का एक समूह बना कर उसकी फोटो खीचूंगा और उसमें भारत देश को दिखाने का प्रयास करूँगा